जि'यां हून में अगर अपने डिबाइस दी पूरी बुराईयां अगर तुसें ई सनान लगी पवां तां तुसें ई में अपने एह् सनाना चाह्न्नां कि जि'यां में फोन लैता शुरु च थोह्ड़े दिन ते ओह् शैल चलेआ ते ओहदे बाद नुआढ़ा जेह्का बैटरी बैकअप हा जेह्का थोह्ड़ा ओह् ढीला पेई गेआ मतलब पैह्लें अगर ओह् अद्धे घैंटे च शैल जल्दी चार्ज होंदा हा अज्ज ओह् दो त्रै घैंटे लांदा ते मेरा टैम बरबाद होआ दा क्योंकि मेरा सारा कम्म गै फोनै पर ऐ पढ़ाई फोनै पर ऐ होर बी बड़े कम्म बी फोनै पर न ते हून इ'यै न्हाड़ा इ'यै बड्डा ओह् हा ते बाकी नुआढ़े कैमरे दे मतलब थोह्ड़ा इक बाकी इ'यै बैटरी आह्ला गै जैदा हा ते बाकी तुसें गी जियां सनाऽ दा अ'ऊं बैटरी बैकअप नुआढ़ा थोह्ड़ा हून फर्क पेई गेदा उसी में चैक कराने ई जाना बी ऐ ते बाकी इ'यै नुआढ़ी कमी ऐ में एक्सपैक्ट निं हा कीता दा कि मतलब एह् निं हा सोचे दा कि ओह् इन्नी जल्दी खराब होई जाह्ग क्योंकि इन्ना मैंह्गा फोन लेइयै बी अगर ओह् खराब होई जा ते ओह् चीज गल्ल ठीक थोह्ड़ी ना होंदी बाकी में तुसें ई सनाई ओड़ी क्हानी जो बी ऐ ही बस इ'यै दस्सना चाह्न्नां में तुसें ई कि बाकी ठीक ऐ ठीक